ॾिसणु वञू त स्वास्थ्य लाइ अॼु नओं नओं योगा नवां नवां आसन थियनि पिए था त हीअ जेको डांस आहे उहो बि पंहिंजे शरीर लाइ बि एॾो जि सुठो आहे अॼु सभिनी सीटीनि में डांस हिकु एक्टिविटी थी वई आहे हिकु कला थी वई आहे त माण्हुनि जो शरीर हिन मां बि लई थो सघे अॼु पाण ॾिसूं था त माण्हू जेका व्यायाम कनि बि था माण्हू जेको मज़ो कनि बि था उहो बि डांस द्वारा थी थो सघे ऐं डांस में त वरी ॾिसो माण्हुनि खे छा त ख़ुशी पई थी मिले डांस कनि था त हिकु अलॻि जि ख़ुशी पई थी अचे हिकु अलॻि जि माण्हुनि में जोश अचे थो वञे ऐं हिकु अलॻि जि वस्तू जो अनुभव थिए थो माण्हुनि खे पहिले आसन अने योगा में जेतिरो कंटाड़ो ईंदो हो एतिरो जो डांस कंदे कंदे सभिनी खे मज़ा बि अचे पिए थी ऐं हिकु नओं अनुभव बि मिले पिए थो त उन्हनि खे वणे बि पिए थो छा त डांस थो अचे छा त हीअ थो थिए डांस सभिनी लाइ सुठो आहे वडनि लाइ बि सुठो आहे ऐं नन्ढनि लाइ बि सुठो आहे